दैया जोंना दैखरानो मोजांखौनो दैखौनो मोना सेरबाबो मोजां गआ जोंना दैखरानो दमखला आइरन गनाय जायो बे आइरन गनाया जाहैबाय जि जोम सुनायाव इसे रं नांनाय जायो बिनिखायनो जोङो दैमा फ्रावसो एसे लांनानै साफा खालायनाय जायो जोङो बे दैखौ साफा लाखिनो थाखाय नो जि फालि फिसाफोरखौ नो काथुमनानै सेरनानै जोङो बिखौनो लोंनाय जायो नङाबा जोंहा देहाया उसुबिदा जानाय जायो आरो जों दै लायनायखौ बेफोर बादि मावाबानो जोंना देहाया लोरबां जानो नागिरो आइरन गनायखौ जोङो साफा खालायनांगौ आनो बिराद गोब्राब जों दमखल सेरनायाव देहाफ्रानो सानाय सुनाय जाजोबो जोंना दा दमखलनि टेप आनो गैया जाहैबाय बेनि थाखायनो जोङो दमखलखौ दमखलनि दै बे मुख्रा बे दै गग्रायाव जि फिसा खाथबनोसै बेनिफ्राइ नो जोङो सेरनोनै साफा खालायनानै लोंनाय जानोसै जोङो दा बे दै सेरनायावनो बिराथ मेंनाय मोनो दुगैनायावबो मेंनाय मोनो साफा गोयैनि थाखायनो गैया जोंहा बिराथ टेप गैयैनि थाखायनो गोजोननाय गैया सानाय सुनाय जालां जोबबाय बेनि थाखायनो जोंहा नांगौ नंदोंमोन दा बेनि थाखायनो बायनोबो हाया जाहैबाय दमखलजोंनो एसे सोलिनानै थानांगौ जाहैयो